एक बेर मतलब एगो इयर रिंग्स इयर रिंग्स खरीदने छलहुँ मतलब कानमे का झुमका खरीदने छलहुँ बहुत महँगा छलए तीस चालीस रुपैआके छलए लेकिन एको हप्ताह नहि टिकलए टूटि गेल जल्दिए ताहि लए आब हम ओहि दोकानसँ नहि लेब हुनकर दोकान मुरारी साहू जीके दोकान छै ओहि दोकानसँ आब हम नहि लेब ओहि दोकानपर बहुत अथी मतलब नकली सामान रहै छै टूटि जाइ छै ई होइ छै ओ होइ छै एहि लए आब ओहि दोकानसँ सामान नहि लेबै ओहि दोकानपर मतलब एगो से हम झुमका लेलहुँ ओहो टूटि गेल झुमका ओहि लए ओहि दोकानसँ आब झुमका नहि लैत छी आब किछो नहि खरीदै छी एनाहिते बहुत सामान सभ खरीदै छी सभ टूटि टूटि जाइए एहि लए आब नहि खरीदै छियै ओहि दोकानसँ